आमच्या क्षेत्रांतलो फामाद सिनेमा थिएटर म्हळ्यार आयनॉक्स मारगांव हाका आयनॉक्स हे मारगांव हे थिएटराक तितलेय विंग आसात पण म्हाका जी विंगांत वचपाक खुबूच आवडटा कितल्याक थंयचो वाठार बरो निवळ आनी नितळ आसता तशेंच तरेन आ खंय बोऱ्यो खावपाच्यो वस्तू वेवस्थीत थंय मेळटात म्हाका म्हज्या फॅमिली सांगाताक सिनेमा थिएटरान वचपाक आवडटा तशें म्हज्या फ्रेंड्सां सांगाता म्हाका त्या थिएटरान वचपाक आवडटा आनी आवडीच्यो म्हजी सिनेमा म्हाका पळोवपाक रुचीचें लागता केन्नाय केन्नाय दोन वरां तीन वरां आमी त्या थिएटरांत बरें भाशेन आमचें मुवी पळोवन सारतात पण केन्नाय केन्नाय ती आमी मुवी पळयतात ती फायद्याची जायना अशें आमकां इंट्रस्ट लागना